महिला लोग महिला आओर पुरुषके भेदभाव करऽके नहि चाही लेकिन महिला आओर पुरुषके भेदभाव किएक करय छै खाली सब काम पुरुषे करि सकय छै महिला किएक नहि करि सकय छै एँ सब कहय छै महिला ई नहि करि सकय छै उ नहि करि सकय छै किएक भेदभाव छै आँए महिला महिलाके फेर इन्साफ चाही ने मऽ ई नहि छै जे खाली घरमे रोटिये बेल सकय छै महिला महिला किछु भी करि सकय छै जे पुरुष करि सकय छै उ महिलो करि सकय छै भेदभाव करऽके नहि चाही पूरी महिला खाली पूरी आओर रोटिये बेलल खातिर जनम लेलकय नहि नहि नहि जे पुरुष करि सकय छै महिलो करि सकय छै लेकिन मऽ महिलाके अधिकार चाही आओर ओकरबाद अधिकार चाही आओर जे जे पुरुष करय छै उहो महिला महिलाके भी इन्साफ चाही इन्साफ दियै गाड़ी घोड़ा सबकिछु महिला चलाय सकय छै पुरुषोसँ बेसी महिला करि सकय छै आओर दिमाग बेसी रहय छै पुरुषसँ बेसी महिलाके लेकिन महिलाके तऽ कोइ वेल्यूवे नहि दै छै वेल्यू दैके चाही लेकिन सब महिलाके मिलके एक होइके सबके देखऽके चाही जे देखो महिला हमे सब छियै करि सकय छियै की नहि की निक्क्मा छियै नहि नहि ईसब सबके सोच गलत छै जे महिला ई काम करतो ई हनस्थय उ हनस्थय अरे चोरी चमारी करऽ करय छै जे नहि उ सब हनस्थय होइ छै काम करय कोइ हनस्थय नहि

चाहे टोला रहय या टाली रहय कोइ भी रहय भाय दुनिआ दारी रिश्तेदार हइ रिश्तेदार ककरो बात नहि मानऽके चाही किएक कोइ हमरा पेट भरि देतय माय बेटा बेटी पराइ पराइ देतो हाँ हमरो बेटा बेटीके आगा बढ़ऽके चाही नहि ई लिये अपन दिमागसँ चलऽके चाही महिलाके आर इएह सब सोचऽके चाही हर समय जे हम ककरोसँ कोइ काम नहि बेटा बेटी खातिर किछु भी काम कर सकय छियै चाहे अनपढ़ अनपढ़ोके काम छै जे पढ़य लिखय छै ओकरा अच्छा जॉब होइ छै तऽ जॉब लैके बेटा बेटीके सुन्दरसँ प्रतिपाल करय छै लेकिन जँ मूर्ख व्यक्ति ओकरा तऽ घरे एकदम सड़िके मरऽ पड़य छै ई लिए रोजगार चाही सरकारोके भी गरीबपर ध्यान दैके चाही सरकार तऽ बहुत गरीब गरीबपर बहुत किछु भेजय छै लेकिन गाँव घरके मुखिया उखिया जे होइ छै अपने राखि लै छै वएह तीन कोना राखय छै एक कोना बाँटय छै उसबसँ हमर की होइवला छै हँ सरकार भेजय छै इसकुलमे पैसा सरकारी इसकुलमे उ से तऽ किछु समय तऽ गुजर करय छै गरीब आदमी आर किछु किछु दिनके बाद फेर बाल बच्चा के अते पैसा लगय छै ई खातिर सोचऽ पड़य छै तऽ ई खातिर महिलाके भेदभाव नहि करऽके चाही पु पुरुष और महिला एक रङ्ग सोचऽ कऽ चाही और एक रङ्ग करऽ कऽ चाही अगर कोइ नहियो नहियो सोची जे महिला बोल दे तऽ हमेशा नै हॉल देबै ईसब अपने सब मर्द बनिकऽ देखेबय आर मर्द बनिकऽ सबकिछु प्रतिपाल बाल बच्चा खातिर करबय सोचबय बिल्कुल देखेबय पुरुषके तरह देखहो जे हम मही पुरुषसँ की कमी छै पुरुषके कमी नहि छियै